اردو زبان ایک بہت اچھا زبان ہے اردو زبان جو ہے بولنے کے ساتھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اردو ہی زبان ایسی زبان ہے کہ اگر سخت دل کو بھی بولا جائے تو نرم پڑ جاتا ہے اردو زبان بولنے میں بہت اچھی ہے اور اس کے اثرات بہت اچھے پڑتے ہیں ایک گھر ترقی پاتی ہے اور بہت صاف ستھرا زبان ہے اردو زبان کے ذریعے لوگ اچھے سے اچھے آدمی کو اچھے انداز میں سمجھایا جاتا جا سکتا ہے اردو زبان یہی ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ جاتا ہے ہمارے علاقے میں اردو زبان بہت زیادہ بولی جاتی ہے اور بہت اچھی بولی جاتی ہے رہی کہ اب اس وقت ہر اور دیگر زبان بھی چلتی ہے لیکن اردو زبان جو ہے بہت اچھی زبان ہے اکثر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اگرچہ وہ نہ جانتے ہیں کہ میں اردو زبان استعمال کر رہا ہوں لیکن بولتے ہیں اردو زبان ہی اور اب ہم لوگ جو ہے اردو زبان پر محنت کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو محنت کرنی چاہیے تاکہ اردو زبان سے جو لوگوں کو سمجھایا جا سکے اردو زبان کو پھر فروغ دی دیا جا سکے اردو زبان بولنے اردو زبان کے اندر ایک مٹھاس ہے جو مٹھاس لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے بہت اچھی زبان ہے اردو زبان ہی کے ذریعے لوگ جو ہے لوگوں صحیح انداز میں صحیح طریقے پر یعنی گاؤں گاؤں محلے شہروں میں بھی لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے اردو زبان کے زر اردو زبان یہ ایسی زبان ہے کہ لوگ اگر دیگر زبان بھی بولتے ہیں لیکن اردو زبان کی پھر بھی سمجھ رکھتے ہیں اردو زبان کی سمجھ رکھتے ہیں اس کو بول چال میں استعمال کرتے ہیں ہر آدمی اردو زبان کے سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے